हांवेन अशीं खुबशीं झाडां रोंयल्यांत दर वर्साक हांव झाडां रोंयतात म्हळ्ळ्या म्हाका झाडां रोंवपाक खूब आवडटा जून म्हयन्याक सुरवात जाली म्हणटकच हांव झाडां रोंवपाक सुरवात करतात मागीर तीं कसलींय आसूं येता झाडां कवाथो माड सुपारी माडी पणस आंबो पेर चिकू काजू भिरण केळीं पोपाय हीं अशीं फळांचीं झाडां हांव हांवेन लायला आनी हांव दर वर्सां हीं झाडां लायता अशीं आनी इतलीं प्रकारचीं झाडां लायतात अशीं आनी अशीं खूब अशीं झाडां आसात जीं फ आमकां फळां दितात तीं हांव तीं इतलीं झाडां हांव लायतात तशेंच हांवेन फुलांचीं झाडांय लायला म्हळ्ळ्यार गुलाब जावं जायेचीं झाडां शेवतेचीं झाडां मोगरेचीं दसणीचीं मागीर पारजत लिली अनंताचीं झाडां अशीं आनी हेर अशीं फुलांचीं झाडां अशीं लायता हांवत आनी दर वर्सा हीं अशीं फुलांचीं झाडां रोंयतात म्हळ्ळ्यार घर दे घराच्या मुखार एक बाग तयार करतात फुलांचे झाडांची जावं घरांच्या दारान बागेर हांवेन मातयेची कुंड कुंडी द हाडून हांवेन त्या कुंड्यांत जीं सोंपचीं अशीं तरेचीं म्हळ्ळ्यार सोब वेगळीं वेगळीं तरेचीं अशीं फुलांचीं झाडां लावून दवरल्यात आनी दर वर्साक हांव हींच झाडां रोंयतात वेग्गी वेगळीं झाडां जीं मेयटात तीं हांव हाडून रोंयतात तशेंत जेन्ना आमी वाली म्हणटात तेन्ना हांव दर वर्साक पावसाक खास करून सुमार जून म्हयन्यांक हांव दर वर्साक तवशिणेचीं वा तवशिणीच्यो वाली मोकणीच्यो वाली म्हळ्ळ्यार चिबूड मागीर को कोंकोण दुदयाच्यो वाली गोड द गोड दुदयाच्यो वाली पडवळ घोसाळीं ह्यो फ ह्यो सगळ्यो फळांच्यो आनी भाजयांच्यो वाली आसा आनी हांव त्यो दर वर्साक लायतात पावसाच्या दिसांनी यें सगळें ह्यो वाली सगळ्यो हांव लायतात अशें करून हांवें खुबश्यो खुबशीं झाडां लायल्यात हांवूच न्ही तर म्हाज्या घरचीं घरचीं सगळीं जाणां हीं झाडां लायतात झाडाक हांव उदक घालता झाडांची काळजी घेता कोणी समज एक झाड मारलें जाल्यार म्हाका ताचें खूब दूख जात जाता जशें किद्याक म्हळ्ळ्यार मनशाक जसो जीव आसता तसो त्या झाडाकूय बाबड्याक जीव आसतात आमी झाडां मारप ना किद्याक म्हळ्ळ्यार तितलीं झाडां आमी लावप आसतात झाडां मारप नासतात किद्याक म्हळ्यार आमकां झाड झाडां आमकां खूब कितें दितात फळां दिता फुलां दिता जा ऑक ऑक्शिज ऑक्सिजन दितात सो आमी झाडां मारपाक जायनात मारपाचे बदलाक आमी तो विचारूं करपा जायना किद्याक म्हळ्ळ्या अर झाडां कितलींय झाडां लावपाक जाता आमच्यांनी खुबशीं झाडां ला आमी लावपाक जाय